हाँ नमस्ते नमस्ते हमने मोबाइल हे हमको दस हज़ार तक चाहिए बढ़िया से कंपनी के हैं हमको पता नहीं है आप दुकानदार हैं आप बताइए कौन सी कंपनी से ठीक लगेगा हमको हमको कंपनी अच्छी नहीं है लेंगे तो लोन पे देंगी कि पूरा पैसा लेके देंगी लोन पर कितना में देंगी ठीक दस हज़ार तक आपकी दुकान कहाँ पे है किसके बगल ठीक है तो हम आ रहे हैं नमस्कार बोलिए अभी बोलिए हेडफ़ोन चार्जर भी लेना है मुझे अच्छा सर्विस विस देंगी कि नहीं ठीक है नमस्ते